अमा लायबाय बाजाराव लायनानै लाबोबाय रुबाय एवबाय आलुजों संबाय जिरा मस्ला सामब्राम होबाय एवनानै दै होबाय फोमोनबाय फोमोननानै माबाबाय आरोखि दोनबाय खांनानै आमफ्राय साम' साम'खौ आरो खननानै लायबाय खननानै लाबोनानै सायबाय सायनानै दानबाय दाननानै फुबाय फुनानै दसे सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोन्नानै साम'खौ सबायखौबो एवबाय एवनानै जेनावबा होख्रेमबाय हेख्रेमनानै एवबाय एवनानै देबाय देनानै जावबाय जावनानै रुबाय रुनानै आमफाय थाव सेरबाय साम'जों साम'वाव थाव सेरनानै बिदिनो गोदौबाय गोदौनानै आमफाय खारै थारैबो होबाय एवबाय आमफाय एवनानै थाव सेरबाय थाव सेरनानै बिदिनो बायदिसिना संख्रि बानलु जिरा मस्ला होबाय मोना जेला मोनो मोनो मोनहां जायो होनब्ला गरम मस्ला होबाय बा गंगार दुनदिया होबाय बिदिनोसै आरो मोनबाय दा